ابھی دو تین سال پہلے کی بات ہے جب کورونا وبا ساری دنیا میں پھیلی تھی اس وقت لوگ اپنے گھروں میں بند تھے اور دوسرے کاموں کی طرح پڑھنا لکھنا بھی سب بند ہو چکا تھا ادارے سارے بند ہو چکے تھے تو ایسے موقعے پر سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے لوگوں نے مطالعہ شروع کیا آن لائن کورسز انٹروڈیوز ہوئے اور پی ڈی ایف کتب کی ویب سائٹس بنائی گئیں جو کچھ اویلیبل بھی تھیں آل ریڈی جہاں سے لوگوں نے استفادہ کیا تو یہاں سے سائنس نے کافی مدد کی لوگوں کو وبائی دور میں مطالعہ کرنے میں اور ڈیجیٹل لرننگ کے کچھ فوائد بھی ہیں کچھ نقصانات بھی ہیں ڈیجیٹل لرننگ میں جو فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس میں جگہ کی قید نہیں ہوتی ہے ملک کے دنیا کی کسی کونے میں بھی بیٹھ کے کہیں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور اپنے حساب سے جو ہے چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں جہاں پر اس کے کچھ فوائد ہیں وہیں کچھ نقصانات بھی ہیں اس کا ایک بڑا نقصان تو یہ ہے کہ جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بیچ کا ایک ریلیشن ہوتا ہے وہ اس میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے بعض اوقات